हलो जो मैंने कैब बुक की थी जिसके लिए मेरे को कहीं और जाना था उसका एड्रेस मैंने भिजवाया था कैब ड्राइवर को तो उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है मेरा और मुझे काफ़ी लेट हो रहा था मुझे बहुत इम्पोर्टेन्ट जगह पर जाना है और कैब वाला अभी तक नहीं आया है तो मैं चाहती हूँ कि आप उस कैब वाले को अपनी जॉब से निकाल दें क्योंकि अगर वह इसी तरह सबका टाइम वेस्ट करवाता रहेगा कि लोगों के काम भी रुक जाएँगे और लोग अपने काम पूरे नहीं कर पाएँगे